मुंहिंजी पसंदीदा चित्रकारी जी शैली फ्री हैंड पैंटिंग आहे छो त मां कंहिं बंधन में रही कमु न करे सघंदी आहियां फ्री हैंड पैंटिंग सां मां पंहिंजे मन जा भाव सुठी तरह व्यक्त करे सघां थी मां ऑइल पैंटिंग बि इलाही पसंदि कंदी आहियां